तऽ पोखरिमे हमसब नहाय जाइ छी तऽ कतेक आदमीसँ केराके डफोर धऽ कऽ तकर बाद सीखलक आओर हमसब तऽ ओहिना सीख लेलहुँ जीवछ नहेलहुँ कमला नहेलहुँ धार सबमे नहेलहुँ पोखरि एगो हमरा सबके चातो चरण छै एगो भवानीपुरमे पोखरि छै एकटा पक्का पोखरि छै एकटा गोसाई पोखरि छै बहुत पोखरि छै आओर एकटा तऽ हमरा अपने पोखरि अइ लगेमे तऽ धार तारमे बहुते नहा लेलहुँ आब तऽ अइठाम जहियासँ एलहुँ से किछु नहि भेटैए ने धार ने पोखरि ने किछु नहि जहाँ तक बच्चा जे मतलब कि होइ छै सेहो कलेपर धोवाइ छै ओ कपड़ा लत्ता हमरा सबके ओइठाम धोबी लअ जाइ छै आओर अइठाम कलेपर धोवाइ छै तऽ इएहे बात छै बहुत धार जीबछ धार कमला छै तकर बाद भवानीपुर पोखरिमे छै चातो चरण पोखरि छै बहुत नीक पोखरि छै चातो चरण तकर बाद पक्का पोखरि छै गोसाइ पोखरि छै पोखरि बहुत छै हमरा सबके गली गली पोखरि छै आओर अइठाम एको टा पोखरि नहि छै तऽ अइठमनके लोक कतऽ हेलौ आओर कतऽ जाइ दाहड़ अबै छै पहिले बहुत दाहड़ अबै छलैए लेकिन आब नहि अबै छै तऽ ओइ दाहड़मे पानिमे धियापुताके लोक नहि जाइ देलक जे हइ डुबि जेबे हिलकोरमे तै के चलते नहि जाइ दै छै तऽ कहाँ सीखौ बच्चा सब फ्रीसँ कतऽ सीखौ आओर हमरा सबके तऽ खेत खेतियो होइ छलैय तऽ ओहूमे गेलहुँ अथी करऽ जनके रोटी देबऽ पानिपियै देबऽ तऽ ओहूमेसँ पानि गिजलहुँ अथी कयलहुँ डोका बिछलहुँ काङ्कोड़ बिछलहुँ आओर एमहर तऽ किछो नहि एगो पाछू पाछू अथी सब हर जोतलक ओइमे डोका निकलै छलैय तऽ डोलमे ओ पानि लअके जे गेलहुँ तऽ ओइमे एक डोल बिछि लेलहुँ माछ पकड़ि लेलहुँ आओर एमहर तऽ किछु छै हे नहि तऽ हमर धियापुता सब कहाँ जेतै खेतीबारी जे छै से सब बटैया लागल छै सब बाहर बाहर छै तऽ अइठमन तऽ किछो नहि होइ छै ओ गेल अथी जन सब तऽ ओकर रोटी लअ कऽ गेलहुँ तकर बाद हरबाह गेल सब जाहि दिन गब लगै छै तै दिन तऽ पहिला दिन तै दिन तऽ बीस गो पचीस गो जन रहल तऽ सबके घरे भोज भेल जकाँ खानापीना बनल घरेमे आओर जाहि दिन अन्तिम दिन रहल रोपनीके ओहू दिन से दस गो पन्द्रह गो जन रहल तऽ ओहू दिन खानापीना घरही बनै छै तऽ ओइ